हमारे घर में जो बच्चे हैं प्राइमरी इस्कूल में पढ़ने जाते थे तो बोले कि संस्कृत का पढ़ाई नहीं हो रहा है मम्मी अब पढ़ाई संस्कृत के ज़माना ही नहीं रह गया है अब तो इंग्लिश मीडियम से भी ये इस्कूल चल रहा है तो अब वो जैसे नर्सरी चल नर्सरी में पढ़ाया जाता है तो फिर यू के जी में तो फिर एल के जी में तब वन वन में नाम लिखाया जाता है तो अब तो संस्कृत की ज़माना ही नहीं रह गया है अब ना हिन्दी हिन्दी मीडियम से भी पढ़ाई नहीं होती अब तो अब तो अंग्रेजी की ज़माना आ गया है अब तो इंग्लिश मीडियम से ही पढ़ाई होती है बच्चों की और पढ़ने जाते हैं बच्चों तो बच्चों को समझ में आए या न आए अच्छे से टीचर भी नहीं पढ़ा पा रहे हैं और उसके बाद उसके बाद तो कोचिंग का भी सहारा लेना पड़ता है अब कोचिंग करते हैं बच्चे कोचिंग करने के बाद आते हैं तो घर पर थक जाते हैं तो फिर फिर मोबाइल से ही बच्चे पढ़ते हैं अब ऐसी हो गया है शिक्षा में कि बच्चे अब हिन्दी से पढ़ ही नहीं पा रहे हैं अब संस्कृत भी नहीं पढ़ पा रहे हैं अब हर पढ़ाई में इंग्लिश का ही ज़माना आ गया है अब इंग्लिश से ही बच्चे पढ़ रहे हैं वन वन टू थ्री ऐसे पढ़ाई हो रहा है बच्चों की औ पढ़ते पढ़ते कोचिंग का भी सहारा लेना पड़ता है कोचिंग के सहारे ही बच्चे पढ़ पा रहे हैं नहीं तो नहीं पढ़ने में ठीक निकल पा रहे हैं बच्चे और पढ़कर आते हैं तो फिर मोबाइल से ही पढ़ते हैं अब पढ़कर फिर बहुत फीस भी ज़्यादा बढ़ गया है बच्चों का बस का भी फीस लगती है और इस्कूल का भी फीस लगता है इस्कूल के साथ साथ फिर कोचिंग का भी लगता है और मोबाइल से बच्चे पढ़ते हैं तो उसका भी मोबाइल में भी पैसा भराना पड़ता है तभी बच्चे पढ़ पाते हैं ऐसी तो शिक्षा शिक्षा पढ़ने पढ़ तब शिक्षा पढ़ पा रहे हैं और जो हमारी है कि गृहस्थी में है गृहस्थी में बहुत मज़बूरी है फिर भी किसी तरह से कैसे कैसे अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं बहुत हम लोग चिंता से टल रहे हैं चिंता में पड़े रहते हैं फिर भी शिक्षा बहुत ज़रूरी हो गई है इसलिए शिक्षा पढ़ना बहुत ज़रूरी हो गया है शिक्षा लेनी भी बहुत ज़रूरी हो गई है बच्चों की पढ़ाना भी बहुत ज़रूरी हो गया है नहीं पढ़ाएँगे बच्चों बच्चियों को तो शादी में भी बहुत दिक्कत परेशानी हो रही है जहाँ भी बच्चियाँ की शादी देखने जा रहे हैं तो कितनी शिक्षा की हैं कितनी पढ़ाई की हैं कितनी हर नंबर है हाई इस्कूल में इंटर में बी ए में एम ए में सब लड़के वाले पूछते हैं इसलिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है इसलिए हम लोग किसी मुसीबत से भी बच्चों को अपने पढ़ा रहे हैं नहीं पढ़ाएँगे तो मेरे बच्चा बच्चियाँ की शादी भी नहीं हो पा रही है नहीं होगी इसलिए हमें पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है